कदंबा बसी म्हणळ्यार सामक्यो खटाऱ्यो जाल्यात गडगड पडटा जेन्ना प्रवास चालू जाता तेन्ना तांकां वेळेचें बंदन अज्जिबात आसना म्हळ्यार केन्ना सुरू करतात आनी केन्ना पावयता तें तांचे तांकां खबर तांची मेनटेनन्साच्यो बशिंची मेनटेनन्स सारकी उरना म्हळ्यार केन्ना ती वाटेर उरत बंद पडट हेंय बी खबर आसना म्हणटगच तांची जनेलां खडखडटात मागीर सिटां उखलिल्लीं आसतात तें डिजलाचो वास मारता बसी भितर ताचें सर्विसींग सारकें केल्लें नासता मागीर पावसांत तर सत्री घेवन बसचें पडटा इतल्यो त्यो बसी गळटात आनीक बसी खरें म्हळ्यार इतली बरी आसपाक जाय की प्रवास केल्लो कळपाक जायना आतां इलॅक्ट्रीक बसी इलॅक्ट्रीक बसी ज्यो आयल्यात त्यो बऱ्यो आसात पूण पयलींच्यो डिजलाचेर चलपी बसी त्यो कावला काडपा जाय आनी सगळ्यों बसी कदंबाच्यो इलॅक्ट्रीकच घेवपाक जाय आनी इतल्यानूच प्रवास सुखकर जातलो आनीक त्यो डिजलाच्यो बसी इतलो धुंवर सोडटात की सायडिंच्यान जर एक मोटरसायकलवालो उरत जाल्यार तो पुराय काळो जावपाचो इतली तीं धुंवर सोडटात ह्यो बसी आसात त्यो सगळ्यो कावला कडून नव्यो बसी घेवपाक जाय